हमें कृषि के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न विभिन्न यात्रा औजारों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि हम हमारे यहाँ जब कटाई होती है तो हम लोग हाइवेस्टर के द्वारा कटाई करते हैं ताकि उसमें से जो उसमें से ये है कि हम लोग को उसमें भूसा नहीं मिलता है जो हम लोग गायों को खिला सकें उसमें नी मिलता और जब वहाँ पल हाथ से कटाई करते हैं जो हँसिया क्या होती है उससे कटाई करते हैं तो हम लोग फिर उसको गहवाते हैं जो भी होता है गेहूँ या फिर धान हो उसको हम लोग गहवाते उसकी मसीन होती है अलग ही मसीन होती है उसकी और जो हल होता है हल से पहले आप लोग खेत की बुवाई करते थे अब नहीं होते उससे उसके लिए अलग से ही मसीन आ गई है जो हल चलते हैं टैक्टर से चलाते हैं वह हो गई और और जो रोपा अपन लोग लगाते हैं तो रोपा लगाने पहले हाथ से लगाते थे लेकिन अब उसके लिए मसीन आ गईं हैं मसीन के द्वारा ही रोपा लगा सकते हैं बहुत ही जा